हमर सबसँ पसन्दीदा रङ्ग जे अछि ओ छी लाल रङ्ग आओर हम अपन बुनाइ आओर सिलाइके प्रोजेक्टमे अगर हमरापर छोड़ल जाइ तऽ हम सबसँ पहिने लाल रङ्गके ही हम चुनै छी आओर जहाँ तक जे रङ्गके चुनैके जे टिप्सके सवाल छै तऽ टिप्सके बात जहाँ तक छै तऽ हम इएह कहब कि नहि हम आमतौरपर जे छै ओ आदमीके अपन जेना शारीरिक जे हुनकर छै मने साँवलापन छै या गोरापन छै ओहि बेसिसपर भी जे चाही हम रङ्गके निर्धारण हम करैलए करैके कोशिश करै छी आओर एहिलए विशेष रूपसँ एहिलए विशेष हम कोनो कोर्स तऽ केने नहि छी